अब शुगर यऽ चिन्नी यऽ तऽ चिन्नीके दबा तऽ खेबय दोकान डाक्टरसँ दवा लिअ चिन्नीके तऽ दवा खौक बढ़िआँसँ आओर सब जैसे कि

चिन्नीमे चिन्नीके चाय नहि पीना चाही दूधवला चायमे चिन्नी नहि देना चाही जकरा शुगरके छै प्रॉब्लम तऽ चिन्नीके गाछ आबय छै पत्ता होइ छै उख होइ छै जे कि पीधमे आलू नहि खाना चाही ई सब एतना चीज बहुत भात नहि खाना चाही सब परहेज होइ छै भात छै चीन्नीवला के रोटी रोटी दालि जे कि मिट्टीके जितना अन्दरके सामान होइ छै गाजर मूली ई सब नहि खाना चाही एकरासँ प्रॉब्लम जादा बढ़य छै किछु जादा टेंशन भए जाइ छै हे सएह सब गप छै से केना हेतय आँ डॉक्टरके पास जाउ दवाइ लेतय बढ़िआँसँ तऽ एही बहुत गप छै कि जैसे पूर्णिआँ अररिया छै लै छै दवाइ गाँवके डॉक्टरसँ नहि होइ छै ठीक तऽ आगू भागय छै इन्सान बचय खातिर तऽ लाखो उपाय करय छै लाखो पैसा देलहुँ जाइ छै तऽ इएह गप छै चीनीके प्रॉब्लम छै जकरा तऽ दूधवला ने चीन्नी खेतय ने कोनो कोनो मिठाइ खेतय जैसे रसगुल्ला भए गेलय बरफी भए गेलय मिठाइ कहिकऽ कोनो भी सामान जबानपर नहि आना चाही कोनो चीज नहि ने किछु ने मीठा भोजनके द्वारा किछु किछु भी प्रवेश नहि होना चाही ने आलू सब्जीमे आलू भए गेलय मूली भए गेलय गाजर भए गेलय ई सब चीज नहि खाना चाही आदमीके हूँ खाली साग जैसे उपरके सामान भए गेलय साग भिण्डी कोबी ई सब देना चाहिये खानेके लिये डॉक्टरके डॉक्टरके कहींके बढ़िआँ बढ़िआँसँ दवा नहि छै तऽ पूर्णियाँ अररिया छै आओर जा सकय छियै आगू हँ तऽ बहुत गप छै समय समय समयपर सबके इंसानके मुँह परहेज करऽ लागय छै नहि परहेज करय लगबा तऽ ओही हानिकारक होइ छै

कनी मोबाइल ऑन करू एक